एह हेलौ औ औ आं जुथा सोंहरनो नागिरदोंमोन फिसालानो गिदिर नांगौ बै मा दाम जरासे ओमफ्राय नै गथ'फोर साथाम दङ हिनजावफोरनिया बेसे बेसे लायो जराथाम नांगौ बाब दामाबो माथो बुरजा बुरजाथार ओमफ्राय माबा बाबुनालाय जरासेल'मोन बेना एह आं गिदिर औ औ औ र' औ जराथाम लाबा एसे खम मोनगोना मोना नानि औ औ दा नायनो औ औ औ औ गाबोनहाय बेलासियाव फिसाफोरखौ लाबोनानै आं लायनोसै दे नालाय गाबोन बेलासियाव लायनोसै औ औ औ बिदि नङाबा बोरै जानो लायगोन उम एह बिदिबा गाबोन रायलायसै दे औ आं लाबोगोन फिसाफोरखौ